हा हिकु दफ़ो मूं हिक ड्रॉइंग क्लास में मुंहिंजे पासे में हिकु छोकरी वेंदी हुई हुन सां गॾु मूं बि सिखियो त हुन में उहो न ॾीआ ठाहिणु औरि आर्टीफिशल ज्वेलरी ठाहिणु मतिलबु ॾींहनि खे रंगणु आर्टीफिशल ज्वेलरी ठाहिणु हेंड मेकिंग क्राफ्ट झालर ठाहीणु पेपर वर्क करणु मूं सिखियो मुखे सुठो लॻियो जेसि ताईं मूं सिखियो पे घर बि अची रोज़ु कुझ न कुझु ठाहींदी हुअससि पोइ बि वरी कुझु समय ताईं मूं ठाहियो मज़ो आहियो पे पर हा हाण छॾे ॾिनो आहे पर कॾहिं कॾहिं बोर थींदी आहियां को अहिड़ो सामान मिली वेंदो आहे जेको मूं वटि रखियलु आहे मूंखे लॻे थो इन सां ज्वेलरी ठहे थी सघे या को पुराणो हार वार टुटी वेंदो आहे त मां उन खे वरी जोड़े करे ठाहींदी आहियां सुठो आहे टाइमपास लाइ शइ सुठी आहे